पहले क्या ग्रामीण क्षेत्र के युवाऍं जो रहते थे और भी जो अपने सयाने लोग और पुराने आदमी जो लोग रहते थे तो वे सिर्फ छाना हुआ पिसी हुई दाल हुई ये बाजरा हुआ भुट्टा हुआ इन्ही पर निर्भर रहते थे आज कल जो नई पीढ़ी के युवा लड़के हैं वग़ैरह हैं तो यह लोग क्या है प्रशिक्षण लेकर अपना यानी पढ़ लिखकर प्रशिक्षण लेकर ये उस खेत को अलग पर अलग ढंग से खेती करना चाहते हैं वे एक प्रकार से उसको को बग़ीचा बनाना चाहते हैं जिस प्रकार से फलदार पेड़ लगाएँ फलदार तकनीक ओर अलग प्रकार की तकनीकी से जो खेती की की जाती है जो जे फसलों को छोड़कर ये चना ओर जे जे पुरानी फसलों को छोड़कर फल फ्रूट हुआ फूल हुए फूल की खेती वग़ैरह हुई फल फ्रूट की खेती हुई जे इस प्रकार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं युवा वर्ग के लड़के लोग हाँ और हर प्रकार की वे सुविधा जुटाते हैं खेत में हैं कि किसी भी प्रकार से उनको कोई समस्या ना हो खेती करने के अलावा युवा वर्ग के लड़के लोग यह क्या है कि यह आपके व्यापार में भी बड़ा योगदान देते हैं कि एक जैसे फसल निकलती है तो इसको किस मंडी में बेचना है किस भाव बेचना है कहाँ पर अच्छी बिकती है इस प्रकार से युवा वर्ग जो लोग हैं अलग तकनीकी से खेती बाड़ी करना चाहते हैं और करते हैं वे लोग वग़ैरह वग़ैरह